जय झूलेलाल पंहिंजो सिंधियुनि जो मेलो चेटीचंड हुओ मूंखे नओं वॻो पाइणो हुओ हुन में मां पंहिंजी साहेड़ी खां पुछियो कि मूंखे हिकु नओं वॻो सुठो पाइणो आहे जंहिं में मां चेटीचंड ते मेले में पंहिंजो अलॻि ॾिखाई ॾिया माण्हुनि खां हुन मूंखे हिकु बुटीक ॿुधायो जिते डिजाइनर कपिड़ा मिलंदा हुआ हुते मां वियमि हुते मां पसंदि कयो वॻो मां वठी आयमि मां चेटीचंड ते उहो वॻो पातो सभिनी मुंहिंजी त वॻे जी ॾाढी तारीफ़ कई ॾाढो सुठो वॻो हुओ बट खाईंदे हुन में गिहु जा दाॻ लॻी विया उहो वॻो मां वरी हुन में ड्राय क्लीन में ॾिनो पोइ वॻो सॼो सुक सुस सु सुसी वियो ऐं वरी हुन में दा मतिलबु ॾाढी मतिलबु ख़राबु थी वियो पाइण लाइक़ न हुओ उहो वॻो त मूंखे वरी उहा बुटीक में वञी करे हुनखे हुनजे लाइ ॿुधाइणो पियो कि हिक मटेरियल ऐं कपिड़ो ॾाढो बेकार आहे हान ॾिसण में त सुहिड़ो पैसा बि टे हज़ार लॻिया बट उहो वॻो मतिलबु दौबारा सां पाई न सघंदासी अहिड़ी कंडीशन हुनजी थी वेई हुई